अरे यार मां तव्हांजे लाइ कुझु उहो ॿुधो

हिन लाइ मां चयो की तव्हांजे बीमे वारनि ऐं बिने क़ानूनी जाते धन रुपया तव्हांजा जमा हुजनि उन जे वापसि मिलण लाइ प्रयास कयो ऐं न सम्झ में अचे त उन्हनि जे दफ़तरनि में वञी करे उते पुछो उन जा जेके जेके काग़ज़ात लॻनि खपनि उन जो तव्हां पूरो करियो ऐं तव्हांखे मुंहिंजे लाइ कोई ज़रूरत हुजे त मूंखे ॿधाइजो मां तव्हांजो पूरो पूरो साथ ॾींदुसि मुंहिंजी तव्हां सां हमदर्दी आहे